हाँ दी नमस्ते दीदी हम को साइकल लेना था आप अरे बच्चे के लिए लेना है साईकल आपके पास है तो आप कितने में बेच रही हैं अच्छा मतलब आप इतने आप से ना कि यह हो ना जिस में अगर जो सस्ता है वह कैसा है पन्द्रह सौ का है मतलब वह उसमें क्या क्या वह बिगड़ा हुआ है क्या उसको इतना सस्ते में दे रही हैं अच्छा नहीं तो हम को बढ़िया दीजिए और दाम भी हिसाब से रखिए जिस हिसाब से हम ले सकें क्योंकि देखिए अब पुरानी है या नई है मगर फिर हिसाब से देंगी तो हम भी ले लेंगे ना अच्छा नहीं तो दाम ऐसा बताइए जिस से हम भी ले लें क्योंकि दाम भी हमारा नाइ के बोर में पंद्रह सौ का यह पन्द्र सौ वाला अच्छा और उस में कोई परेशानी तो मतलब बिगड़ा हुआ नहीं है ना अच्छा यह ठीक है तो हम को पन्द्रह सौ वाला ही चाहिए तो उस का मतलब कि और कुछ मतलब जैसे पैसा डोकुमेंट वग़ैरह जैसे नाम ही नहीं करने के लिए अरे कुछ तो कम कर दीजिए चलिए ठीक है तो हम पन्द्रह सौ का डन करते हैं नहीं नहीं हम आप ही का बात रख रहे हैं जैसे पन्द्रह सौ का आप दे रही है ना हम पूछ रहे हैं आपको आपके यहाँ सब से कम रेट वाला कौन सी साईकल है कितने की आई था अच्छा तो ना मेरी बात ना आपकी बात आप थोड़ा सा कम करिए और जिस से हम जितना बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए आप अपने रेट से कम करिए हमारे रेट से ज़्यादा कर दीजिए ना आप की बात रहेग ना मेरी तो हम लोग डील पक्का करें ठीक है ठीक है जी नमस्ते तो हम लेने के लिए आ रहे हैं